कपड़े धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जैसे बाल्टी में पौडर डाल दिया फिर उसमें कपड़े भिगोते हैं तीस मिनट के लिए कम से कम तीस मिनट तो भिगोते ही हैं कोशिश करते हैं कि मतलब वो इतना अच्छा से खिल जाए कि उसमें पानी की कम खपत हो जैसे हो गया बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में कपड़ा धूप नहीं निकलती तो कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है तो हम लोग घर में ही पंखा चालू करके डाल देते हैं ठंड के मौसम में धूप छत पे जा करके कपड़े सुखाते हैं गर्मी का मौसम है तो वो तो छाँव में भी घर में या बाहर बरामदे में डाल दो तो वो तो सूख जाते हैं ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पानी की खपत कम हो और काम कपड़े ज़्यादा धुले मौसम के अनुसार अपना काम आता है